दासानदि बयनिख्रुइबो बांसिन बाहाय जानाय एपफोरा जादों फेसबुक अवाटसाफ इनस्टेग्राम टुइथार गुगोलपे फनपे फिटियेम बायदि बायदि बेफोर स्मार्ट फन फोरनिफ्राय माखासे मोजां खाबुफोरा जादों गुगल पे निफ्राय जोङो रां रांखाउरि ट्रेनसफार खालामनो हायो आरो फन पेनिफ्रायबो जोङो फनपे ट्रेनसफार खालामनो हायो बेफोर जाबाय मोजां खाबु आरो मोजां खाबु फेसबुखनिफ्राय मोजां खाबुआसो दङ फेसबुखनि गेजेरजों इनपरमेसन मोननो हायो निउस मोननो हायो मोजां मोजां सोलोंथाइ लानो हायो मोजां मोजां गुन मोजां मोजां फाव एखथिं फोरनि गेजेरजों मोजां मोजां बोसोन मोननो हायो

आरो साफोरनिफ्राय गाज्रि खाबु फोरा जादों बेफोरनिफ्राय जों गाज्रिखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो खायसे रोङै मानसिफ्रा बेफोरखौ बाहायनानै उनावहाय खैफोद गोनां जानो गोनां जायो आरो बेफोर गाज्रि खाबुफोरा जोंनि साआव सुबुं माहारिनि जिउआव गोहोम गोग्लैयो आरो बे गोहोम गोग्लैनायनि गेजेरजों सुबुंनि समासआव गाज्रि थासारिआ सोमजियो